سات سو بیس ایک ہزار پانچ سو پچاس دس ہزار دو سو تیس پندرہ ہزار پانچ سو پچاس پچاس ہزار پانچ سو پچاس